جب کام کے ٹائم کوئی مشکل آ جائے تو میں گھبرا جاتا ہوں پر اپنی سوجھ بوجھ اور عقل کے ساتھ میں اس مشکل کو سلجھا لیتا ہوں اور اپنا کام ٹھیک کر لیتا ہوں جیسے ایک بار میرے ایک کاریگر سے کام کرتے ٹائم کچھ غلطی ہو گئی تھی تو میں میں نے اپنی سوجھ بوجھ اور عقل سے اس کام کو ٹھیک کرا اور گھبرایا نہیں